हाँ हैलो तो हाँ तो पता ही होगा आपको बिहार तो अच्छा राज्य है खाना यहाँ तो बहुत सारे प्रसिद्ध खाने हैं जैसे कि यहाँ आपको लिट्टी चोखा हो गया फ़ेमस है कोई भी आप हाँ हाँ हम आपको नहीं नहीं हम आपको उपलब्ध करवा देंगे मेरी ख़ुद होटल है रेस्टोरेंट है हम ख़ुद चलाते हैं जितना भी फेमस फेमस बिहार का खाना मिलता है हम सर आपको उपलब्ध करवा सकते हैं

हाँ हाँ हाँ तो ली लिट्टी लिट्टी चोखा आपको दस रूपये में एक पीस लिट्टी आती है लिट्टी आती है आपको लिट्टी रहेगी उसके बाद चटनी रहेगी आलू टमाटर और बैंगन का चोखा मिलेगा आपको अब बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से आपको सर्व किया जाएगा आप एक बार खाइएगा तो फिर बोलिएगा कि वाह आपको पसंद आएगा अच्छा अच्छा मतलब फिर आता है मज़ा आएगा आपको खाने में हाँ हाँ पनीर में आपको बिहार का बिहार में देखिए दूध उध ज़्यादा होता है इधर मवेशी उवेसी ज़्यादा हैं ताकि एवं शुद्ध पनीर मिलेगा पनीर में आपको पनीर में आपको शाही पनीर बटर मसाला सारा जो जो भी खोजिएगा अपन चिली पनीर सारी चीज़ आपको व्यवस्था हो जाएगी हाँ हाँ सबका अलग अलग रहता है थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत डिफ़रेंस आता है सबका दस बीस रूपये सब में आपको फ़र्क़ आ जाएगा थोड़ा बहुत डिफ़रेंस रहता है

इसके लिए इसके लिए आपको व्यवस्था तो हम करवा देंगे इसकी तीन सौ रुपये में एक प्लेट आता है तीन सौ में से उसमें आपको चावल दाल दो ढंग की सब्ज़ी एक पनीर की सब्ज़ी एक आपको नॉर्मल जो सब्ज़ी होती है आलू बैंगन की वह मिल जाएगी सलाद भी मिल जाएगा दो पीस मीठा मिल जाएगा तीन सौ का एक प्लेट आती है भरपेट खाना खा सकते हैं चावल आप जितना खाएँ खा सकते उसमें दो रोटी भी मिल सकती है हाँ एक दम पेट भर आप खा सकते हैं तीन सौ में तीन सौ रुपये में

हाँ सुबह का जी बोलिए सुबह के नाश्ते में देखिए हम जैसे सुबह के नाश्ते में हम फ़्रूट सर्व करते हैं हाँ यहाँ का प्रॉपर खाना देखिए जैसे कि यहाँ बिहार का प्रॉपर यहाँ पर सुबह के नाश्ते के लिए पपीता बहुत आदमी पसंद करते है खाने के लिए सुबह पपीता बिहार में अमरूद है सुबह में फल खाना चाहिए आप पपीता सुबह में खा सकते हैं लंच में वही आप चावल दाल लंच में खा सकते हैं चावल दाल चोखा और रोटी सब्ज़ी अच्छा सुझाव बोलिएगा हम आपको सर्व कर देंगे अब ठीक सम्मुख ठीक ठीक ठीक है ठीक आप आइए ठीक